जी हाँ जी हाँ बोलिए आपको कौन कौन सी चाहिए हमारे यहाँ से दवाइयाँ जी हाँ मिल जाएगा जी हाँ ये सब मिल जाएगा हमारे इस मेडिकल स्टोर से यह भी मिल जाएगा और कुछ मैम हाँ यह भी मिल जाएगा जी सारा का मिला कर इन सबका रेट लगभग साढ़े तीन चार हज़ार जाएगा हाँ डिस्काउंट दे दूँगी मैं आपको कम से कम यहाँ पर आपको बारह से पंद्रह परसेंट मिलेगा डिस्काउंट जी मैम इसके लिए आपको थोड़े और हमारे यहाँ से सामान लेनी पड़ेगी जी हाँ मैम यह सब मैं हमारे यहाँ से मिल जाएगा सब कुछ

अब लगभग आपके बीस हज़ार तक आ जाएगा आपको ट्वेंटी परसेंट तक डिस्काउंट मिल जाएगा मैम जी हाँ मिल जाएगा हमारे यहाँ से हाँ मिल जाएगा

हाँ हमारे यहाँ बेबी जॉनसन का पाउडर मिल जाएगा अब पच्चीस हज़ार तक लगभग अब जाएगा आपका सब पूरा सामान अब पच्चीस परसेंट तक मैम आपका डिस्काउंट हो जाएगा हाँ मैम आपका एड्रेस क्या है जी मैम मैं सारे आपके एड्रेस पर सामान भिजवा देती हूँ और मैं साथ में मैम पेमेंट भी भिजवा देती हूँ आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा उससे ठीक एक से दो दिन लग जाएगा मैम जी हाँ मैम बिल्कुल ओके